ہاں ہیلو سر جی جی جی کیا چاہیے آپ کو جی ہو جائے گا ہاں پرائز آپ کو آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار کہاں تک کا چاہیے وہاں تک کا ہو جائے گا لاشٹ پرائز ہے پندرہ ہزار تک ہے لاسٹ پزائز اور کم سے کم چھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے چھ ہزار سے پندرہ ہزار تک کا ہے ہمارے پاس جی سہرسہ ڈسٹک گاندھی چوک کے پاس آپ آ جائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر او دربھنگہ سے بول رہے ہیں اور سہرسہ ڈسٹک آ جائیے آپ جی الگ الگ ہے بدن بال ہے سب کروانا ہے تو پندرہ ہزار صرف بدن کروانا ہے تو دس ہزار صرف پیر کروانا ہے تو چھ ہزار اور آٹھ ہزار میں جی جی ہو جائے گا جی کم ہو جائے گا آٹھ ہزار جی جی چھ ہزار

چھ ہزار میں ہو جائے گا آرام سے اس سے بھی کم ہے چھ ہزار اس سے بھی کم ہو تو تین ہزار لاسٹ پرائز تین ہزار دیں گے اور اس سے کم نہیں ہو سکے گا سر تو آپ آ رہے کب جی جی تو پھر ہمارا نام لکھ لیجیے ٹریگر پوائنٹ مساج کے نام سے ہے یہ ہمارا شاپ ہے یہاں پہ ٹریگر پوائنٹ مساج جی جی جی

جی جی کم کر دیں گے آپ جی جی آپ آئیے ٹھیک ٹھیک کے حساب سے کر دیں گے

ہیلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ آئیے جس ٹائم ہو سکتا ہے کھانا کھا لیں ہم